औ हेलौ सार थारमानि जोंनि एरियायाव एरैबायदि दा अखा हानानै एरैबादि हा गिसिखागासिनो दं बेनि थाखाय माबाफोर राहा लामा लाजायो नामा आं ओरैनो बेंटलनिफ्राइ बुंदोंमोन औ सार बे बेंटल बाजारनि ओरै सानजाहा जायो सार बिक्रामफुर बिक्रामफुर एरिया गाज्रियानो जादों सार एरैबादि सानफा एफा सानफा एफा हा मोजाङानो गिसिखागासिनो दङ दा बेनि थाखाय मा राहा लाजायो सारनाव फन सारनाव सोंहरनो माबा ला खबर लादोंमोन आरो एफा एनै न' बां सोरबा सोरबा बारि बागान लांजोबजाबाय गय खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिबो सोरनिबा सोरनिबा न'फोरानो खुरखाजाबाय दा बेफोरनि थाखाय साफा सानै रिलिफ केम्प थांनानै दङ बेफोरनि थाखाय दाथ' एफा एनै होदों सार अब्लाबो एफा एनै सारमोननिफ्राइ नायफैयोबा एसे साबसिन जागौमोन दा बेखौ आसा खालामगासिनो दं आरखि सार ओरैनो सार मालासिमाव फैगोन एरैनोसिमाव माबासिमाव फैगोन माब्लासिमाव एसे थाब फैयोबा मोजां जागौमोन सार एसे थाबैनो नायफैदो सार एसे नोंसोर नायफैयोबा एसेबाबो जोंहाबो एसे मोजां मोनो एफा हा मोजां मोजाङा खुरखालांबाय बेफोरखौ प्रटेगसन होनो हायोबा एसेबाबो सेब सेबटि जागौमोन दे सार दे एसे थाब फैनो हानायनि नाजादो सार